असां छा आहे जीअं हैन पंहिंजूं शेवाऊं करण जे लाइ ॿाहिरि वेंदा रहंदा आहियूं त ॿाहिरि वञऊं था त उते शेवाऊं करणियूं पवंदियूं आहिनि ईवन विदेश में बि विदेश में बि छा आहे असांजे जीअं वेंदा आहियूं शेवाऊं करण लाइ उते असां खे पास्पोर्ट जी ज़रूरत पवंदी आहे हाणे अचानक असां खे अगरि सेवा में वञिणो पए त असां जो पास्पोर्ट त आहे ई कोन त हाणे पासपोर्ट कोन्हे त उन जे लाइ अप्लाए करिणो पवंदो आहे त हाणे अप्लाए कयूं था हाणे ओॾी महिल असां खे मदद जी ज़रूरत पवंदी आहे त भई केरु असां जी हेल्प करे त असां खे मदद मिले असां जल्दी सां जल्दी जीअं असां जो पास्पोर्ट ठहे असां वञूं विदेश में वञी करे असां उते जी सेवाऊं कयूं कुझु कयूं समाज जे लाइ बि कंदा आहियूं सेवाऊं सोशल वर्क बि कयूं था त वञी करे विदेश लाइ त असां खे पास्पोर्ट जी ज़रूरत पवंदी पर हाणे जॾहिं पास्पोर्ट ठहियल हूंदो तॾहिं थींदो त इन में असां जी असां खे हेल्प जी ज़रूरत पवंदी त असां जी हेल्प कंदा जॾहिं केरु माण्हू हेल्प कंदो तॾहिं असां जो पास्पोर्ट जल्दी ठही पाईंदो ऐं असां विदेश जी यात्रा करे पाईंदासीं